तेरहीं डीसेम्बर ॿ हज़ार छ्ह ॿावीह जान्युआरी ॿ हज़ार अठ एकटीअ मे ॿ हज़ार ॿावीह अठावीह अप्रैल ॿ हज़ार एकवीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार पंज